हांवे वॉयस टु टेक्स्ट तशें चड वापरिल्लेंना एक दोन फावट वापरपाचो प्रयत्न केलो पूण तें इंग्लीशींतल्यान जर घालें जायत जाल्यार त्या मनान बरें येता पूण कोंकणींतल्यान जर ते सांगपाचो प्रयत्न जर केलो जायत जाल्यार हांगा शब्द जे आसा तीं उतरां सारकीं येनात हो सगळ्यांत मोठो प्रॉब्लम जाता आनी ताका लागून तो वापरपाक सारको मेळना तो मेळचो अशें म्हाका दिसता